हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है बस थोड़ी बहुत छोटी छोटी कमियाँ है जो स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनने में रोक रही है जैसे कि कंपाउंडर को पैसे उनका देख भाल करना साफ़ सफ़ाई और डॉक्टर को अपने मरीज़ों के पास उठना बैठना समय पे उनका चेकअप करते रहना और जैसे कि समय पर कोई भी चीज़ ना दे पाना मरीज़ों के पास ये सब कमियाँ है जो हमारी स्वास्थ्य सेवा में सुधार की ज़रूरत है जो कि समय पर स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी कुछ ध्यान दें समय पर अपने मरीज़ों के पास उठें बैठें और जो वहाँ के हेड डॉक्टर है वो भी आज मरीज़ों के पास उठे बैठे उनके बारे में सब जानकारियां ले कि वो कैसा स्वास्थ्य है उनको अब किस चीज़ की रूरत है और उनका चेकअप भी करते रहें और रही बात स्वास्थ्य सेवा के कुछ बदलाव में तो हमें मेडिकल इस्टोर जैसे कि उनमें कुछ दवाइयों की कमी होती है जो समय पर हमें मिल नहीं पाती है तो मेडिकल इस्टोर को भी बदला जाए वहाँ हर तरह की दवाइयां रखी जाए मरीज़ों के लिए जो कि हमें तुरंत मिल सके